गाछके पैघ करैके लेल ओकरा कोरिआबै पड़ै छै खाद दिअ पड़ै छै सब चीज करऽ पड़ै छै बहुत देखऽ पड़ै छै गाइ मालसँ देखऽ पड़ै छै बकरीसँ देखऽ पड़ै छै कतेक चीज करऽ पड़ै छै बहुत दिक्कतसँ ओ पैघ करै छै जेनाकि जे कोनो फूल अगर फूले फुलाएल तऽ ओकरा लेल जे छै से बहुत तरहके खाद ताद देल जाइ छै बहुत कोरिआबै पड़ै छै आओर बहुत चीज ओकरा करू आओर कतेक आदमीसँ बचाउ गोटेक आदमी की होइ छै की जे अगर फूले फुलाएल तऽ ओकरा मूड़ी परसँ तोड़ि देलक ओ चीज तऽ देखैमे नहि नीक लगै छै आओर बहुतके ओकरा करू मेहनतिसँ करू आओर मेहनति करू तऽ बढ़िआँ जेना होइ छै बहुत बढ़िआँ चीज छै एहिमे मोनो लगै छै ओहि सबमे काज करैमे आओर पैघ करैके लेल तऽ पानि ओकरा बराबर दैत रहिऔ भोर साँझ पानि दिऔ ओकरा गाछके कोड़िआउ गाछके पूरा छाँटू छाँटै मेन गप छै छाँटैके तरीका होइ छै ओकरा छाँटल जाइ छै तरीका तरीकासँ ओहिलेल बहुत बहुत चीज सब होइ छै ओहिलेल कोनो दिक्कत नहि होइ छै